موسموں کی تبدیلی کے ساتھ مختلف بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ہر موسم کی اپنی مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں اور ان سے پچنے کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے چند اہم موسموں کی بیماریوں اور ان سے بچاؤ کے طریقے درج ذیل ہیں گرم موسم میں طویل عرصے تک دھوپ میں رہنے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے زیادہ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے گرم موسم میں خوراک ہی جلد خراب ہو جاتی ہے جس سے فوڈ پوائزن ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں دھوپ میں باہر نکلنے سے پرہیز کریں یا سر کو ڈھک کر نکلیں تازہ اور محفوظ خوراک ہی استعمال کریں برسات کے موسم میں مچھروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو ملیریا اور ڈینگو کے وائرس کو پھیلاتے ہیں آلودہ پانی خوراکی سے یہ بیماری ہو سکتی ہے مچھر دانی کا استعمال کریں اور مچھروں کو دور رکھنے والے اسپرے استعمال کریں صاف پانی پئیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں پانی کو نکاسی کو بہتر بنائیں تاکہ مچھر نہ بیٹھیں سردی کے موسم میں نزلہ زکام اور فلو کی بیماری عام ہو جاتی ہے زیادہ سردی میں سانس کی بیماری بڑھ جاتی ہے سردی میں جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہونے سے تکلیف ہوتی ہے بچاؤ کے طریقے گرمی گرم کپڑے پہنیں اور جسم کو سردی سے محفوظ رکھیں فلو ویکسین کا استعمال کریں متوضع غذائیں کھائیں تاکہ صحت اچھی رہے ان تدبیر کے ذریعے مختلف موسموں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے